पक्षियों पक्षियों में हमें सबसे अच्छी बुलबुल लगती है बुलबुल जो है देखने में वह बहुत अच्छी सुन्दर लगती है और जिस समय हम लोग सुबह चार बजे पाँच बजे उठते हैं सूर्य सूर्योदय के आस पास बोलने लगती है तो हमार लोगों नींद भी खुल जाती है हमार घर के आस पास पेड़ लगे हैं फूल वाले जो उस पर आ करके बैठ जाती है तो हम लोगों की आदत है कि कुछ न कुछ खाने पीने वाली चीज़ जैसे चावल हैं या बाजरा है गेहूँ हैं तो हम लोग डाल देते हैं हमारे परिवार के बच्चे उनको पसंद करते हैं उसके बाद आ जाता है मोर मोर मोर देखने में बहुत सुन्दर लगता है उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है जिस समय वर्षा ऋतु आती है उस समय जिस समय बरसात होने को होती है उस समय यह नाचने लगते हैं नाचने में इतने सुन्दर लगते हैं देखने में म मालूम पड़ता है कि जिस तरह सावन का महीना पवन करे शोर जियरा रे झूमे ऐसे जैसे वन में नाचे मोर उस गीत को याद आ जाता हमारे मन में देखने में बहुत और इस तरह देखते देखते हम लोगों की इच्छाएँ भर जाती है और बहुत सारे चिड़ियाँ ऐसी भी होती है कि जो घोंसला बनाती है घोंसला एक कभी कभी हमारे लोगों बुद्धि में आता है अरे किस तरह से भगवान ने इनको बनाया है इनको बुद्धि दी कि एक एक तिनका जोड़ जोड़ करके इतना अच्छा इतना सुन्दर घोंसला बना देती हैं कि हमारे यहाँ बया नाम की चिड़िया होती है वह बया जो है खजूर के पेड़ों पर अक्सर अपना घोंसला बनाते हैं घोंसला बना करके एक एक तिनका जोड़ जोड़ करके उसमें एक छेद करते हैं जो दरवाज़ा उनका होता है उसमें अपने बच्चों को रखते हैं यह उसी के पड़ोस में अपने रहने के लिए बनाते हैं क्या प्रकृति ने कितना सुंदर उनको बुद्धि दी है और यहाँ लोग इतना पढ़ाई कर करके डिग्री ले करके पता नहीं क्या क्या की करते हैं लेकिन पक्षियों के अंदर भगवान ने खुद वह उनको बुद्धि इतनी बुद्धि दी है कि इतने ज्ञानवान हो करके खुद स्वयं चले हैं वह वहाँ से उनके अंदर खुद जैसे मेमोरी फिट की जाती है उसी तरह उनको ज्ञान पैदा कर दिया गया है और इन उसके इनके पिरेम प्रेम भी इनके अंदर बहुत होता है एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं जैसे हमारे यहाँ जो है होता है चिड़ियों में बया बया चिड़िया जो होती है बहुत अच्छी होती है वह हमेशा दो जो है अच्छे ढंग से रहती है देखने में बहुत अच्छा लगता है और उनका हमेशा एक जगह रह रहना समूह में रहना बहुत पसंद लगता है इससे लोगों लोग जब देखते हैं तो कोई आप जहाँ पर उनको दाने दिखाई पड़ते हैं वहाँ पर अपना जाते है सारे लोग दस बी ची चू चू चू करके उसके बाद बहुत सारे अपने पक्षियों को एकत्रित कर लेते हैं एकत्रित करने के बाद वह दाने चुनने लगते हैं तो उनमें अनेकता में एकता दिखाई पड़ती है इस तरह से हम लोगों में भी इसके बारे में सोचना चाहिए थोड़ा और इसके बाद में आ जाता है प्रवासन प्रवासन के बारे में हम लोग सोचते हैं कि देखो किस तरह से इनका आगे रह आगे चल के क्या सिस्टम है इस तरह से उनका लेकिन रहन सहन खान पान और उनका सारा सिस्टम अच्छी प्रवासन भी उनका अच्छा है वह मनुष्य से बहुत अच्छे हैं उनकी जब जिस समय प्राकृतिक इच्छाएँ होती हैं उसी समय वह ऐसा करते हैं इसीलिए उनका जीवन भी जितना निर्धारित किया गया उतना उतने समय तक वह जीते हैं दस साल पन्द्रह साल बीस साल पच्चीस साल जितना जिसकी जिस पक्षी की जितनी उम्र होती है उतना उस उस तरह जीते हैं इस तरह मनुष्य को भी अपने जीवन में कुछ इस पहलू पर गौर करना चाहिए और पक पक्षी के एक से एक पड़े हुए हैं जो पूरी विश्व में अपनी धरोहर को लिए हुए हैं लेकिन जो हमारे यहाँ जैसे पक्षी पाए जाते हैं उसमें सबसे अच्छा हमको मोर लगता है मोर से सुन्दरता किसी में ज़्यादा अच्छी नहीं और तरह तरह के एक हमारे यहाँ पक्षी होता है जिसको कहते हैं वह पक्षी है जो पक जान चूहों को पकड़ ले जाता है अरे यार ऐसे ऐसे पक्षी पकड़ सिकरा सिकरा नाम से उसको कहते हैं इस तरह के जान पक्षी भी है जो शिकार करने के केवल आदी होते हैं तो ऐसे ऐसे पक्षी पड़े है कि उनके अंदर बिल्कुल ऐसा बना दिया गया है कि वह अपना अपना कार्य करते रहे इसी में वह संतुष्ट रहते हैं